मध्य प्रदेश का प्रत्येक लैंडस्केप राज्य है बहुत अलग अलग प्रकार से हैं जैसे कि हम देखें धुआँधार फॉल जो कि जबलपुर के पास है तो वहाँ पर नर्मदा मैया है तो वहाँ आप जब जाएँगे तो आपको जो पानी जो गिरता है उसके बाद जो धुंआँ आता है वह बहुत बढ़िया रहता है दूसरा हमारा आप पचमढ़ी साइड चले जाइए वहाँ पर आपको बहुत सारे जैसे कि पांडाव फॉल हो गया आपका पांडव केव हो गया आपका पांडव की गुफ़ा जिसको कहते हैं आपको वह वहाँ देखने मिल जाएंगी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने मिल जाएंगी और एक बहुत अच्छा आपको सुंदर नज़ारा है वहाँ देखने का तीसरी चीज़ आप कान्हा किस्ली जा सकते हैं जो कि इसका बहुत अच्छा रिजॉर्ट है आप बांधवगढ़ जा सकते हैं और आप अपना वन विहार जा सकते हैं भोपाल के पास वन विहार तो चलिए ठीक है अभी बंद हो रहा है लेकिन बहुत बढ़िया जगह है वह भी और आप लोनावाला जा सकते हैं और भी ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ आप मध्य प्रदेश में आप लैंडस्केप के राज्य में आते हैं बहुत सारी चीज़ें